हमरा जुत्ता लेनाइ छै

की दाम छै तऽ हमरा छै आ हमरा तीने चारि सए टका छै तब केना होयतै तब बच्चा आरके जुत्ता लेनाइ बच्चो आरके जुत्ता लेनाइ छै आएँ आ ओ कम्मो दाम बला छै

तऽ पूजी छै कम आ दाम कहै छियै ढेरी तब केना होयतै

तिन चारि सए टका छेबे करै हमरा छै तीने चारि सए टका आ अखनि हजार बारह सए छै तब केना होयतै

अच्छा आ बच्चा सबके

केहन दाम सुनेने छै

हँ सेआनोमे ओहए दाम छै सएह ने कम बेस नहि अच्छा ओ नहि छै

सब मिलके कमो बला बेसियो बला हँ कमो बला बेसियो बला

अच्छा जयबै प्रेस अच्छा जयबै